मैंने आजतक ऐसी कोई बुक या कहानी तो लिखी नहीं है परन्तु मुझे उपन्यास पसंद है जैसे मुंशी प्रेमचंद में गोदान गबन ये सब जो लेखन या उपन्यास है ये मुझे पसंद हैं और जैसे मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ है कविताएँ हैं ये भी मुझे अच्छी लगती हैं इनकी जो उपन्यास है प्रेरणादायक हैं अपन कह लें गबन कह लो मज़दूरी कह लो रंगमंच नाटक ये सब मुंशी प्रेमचंद के बहुत ही मुझे पसंद आती हैं और इनसे प्रेरणाएं मिलती हैं कि जो मज़दूर व्यक्ति है वो पूरे घरों को बनाता है एक मज़दूरी करके दिन रात घर बनाता महल बनाता है परन्तु सिर्फ वो बनाता है और उसको अपनी भावनाओं से अपने आचार विचार से अपनी मेहनत से खड़ा करता है परन्तु उसमें उसका कोई अधिकार नहीं होता तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति आज जो उसका है वो उसका अपना नहीं है मतलब कहने का ये तात्पर्य है कि व्यक्ति पूरा घर बना रहा है परन्तु सिर्फ वो बनाने तक उसका है कि ये मैंने बनाया है परन्तु उसको कोई अधिकार या विरासत में उसको कुछ नहीं मिलता तो मुंशी प्रेमचन्द के जितने भी उपन्यास कथाएँ कविता ये एक व्यक्ति को प्रेरणा देती हैं कि जो समाज में रहकर समाज और सामाजिक कार्य करता है कुछ भी लिखता है तो वो मुंशी प्रेमचंद की प्रेरणा से बहुत अच्छा और अनुभव प्राप्त कर सकता है यही मैं कहना चाहूँगी